गाजीपुर ज़िले में रोज़गार तो बहुत ज़्यादा रोज़गार के मुख्य बहुत मुख्य रोज़गार नही हैं जैसे कि बहुत अधिकांश लोग यहाँ पर खेती करते हैं और सबसे ज़्यादा बैल्यू सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सरकारी नौकरी को लोग देते हैं जिससे कि उन लोगों की नज़र में सरकारी नौकरी जिसको मिल जाता है वो बहुत अच्छा है उसका लाइफ सेट है करियर सेट है जैसे कि लोगों की सोच ऐसी है लेकिन हमारे हिसाब से हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं ख़ुद की ख़ुद का बिजनेस स्वरोजगार जो सोरोज स्वरोज़गार होता है हम उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं क्योंकि हमारी नज़र में रोज़गार जो है ख़ुद का बिजनेस जो है वो सबसे बेटर है इसलिए बेटर है क्योंकि आप कितनी भी सरकारी नौकरी करें या किसी भी कम्पनी में कोई भी जॉब करें सरकारी नौकरी भी आप करेंगे चाहे कोई भी नौकरी करिए तो आप उसमें जो है कि नौकर हैं एक ठो और जो बिजनेस करेंगे आप कोई छोटा कितना भी कोई भी बिजनेस हो उसमें आप स्वयं ख़ुद के मालिक हैं तो इसलिए नौकरी की बजाय हमारी हमारा जबसे हमारी पहली पसंद है कि हम बिजनेस को ही पसंद करते हैं और बिजनेस ही करना चाहते हैं इसलिए हम बिजनेस को ही कहेंगे कि अच्छा है बाकी लोगों का नजरिया अलग है